मैंने आपको तीन तारीख़ का आर्डर दिया था जिसमें दाल फुल चावल फुल चार रोटी सलाद पापड़ रायता और छोले की सब्ज़ी लिखवाई थी लेकिन मुझे कुछ कम करवाना है क्योंकि मेरे यहाँ मेहमानों की संख्या कम हो गई है इसी लिए आप दोबारा मेरा आर्डर लिख लीजिए जो चावल मैंने फुल कराया था उसको आप हाफ़ कर दीजिए जो दाल मैंने फूल कराई थी उसको हाफ़ कर दीजिए और जो रोटी मैंने चार कराई थी उसको आप दो कर दीजिए और बाक़ी सारा सामान आप अपने व्यक्तियों के साथ भेज दीजिएगा क्योंकि मेरा जो घर है वो दूसरे माले पर है और घर पर छोटे बच्चे भी है वह नीचे तक सम्मान लेने नहीं आ पाएंगे आप से अनुरोध है कि किसी ऐसे व्यक्ति को भेजिएगा जो मेरे खाने का सामान मेरे घर तक दूसरी मंज़िल तक पहुंचा सके आप से अनुरोध है कि मैं नीचे नहीं आ पाऊंगा और ना ही मुझे फ़ोन लगाइएगा